हलो आपको आवाज़ आ रही है मेरी जी सर आप ने जॉब के लिए अप्लाई किया था हमारी कंपनी में रिकवरी के काम के लिए मैं जानना चाहता था आप से कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं रॉयल एसोसिएट्स में आपका जॉब रोल क्या है अच्छा तो आप ने कहाँ तक पढ़ाई की है ट्वेल्थ पास है तो आप तो आप

अच्छा अच्छा तो आप आपको अभी मतलब क्या क्या आता है किस किस क्रिया में मतलब बहुत अच्छे हैं क्या क्या काम कर सकते हैं आप अच्छा है अच्छा कितने साल काम किया है आप ने आई डी एफ़ सी में दौ साल डेढ़ साल काम किया है ठीक है और और बाक़ी कहाँ काम किया है आप ने अच्छा अच्छा तो पेटीएम पोस्टपेड में आपको कितना एक्सपीरियंस है मतलब अच्छा तो इन टोटल आप ने कितने साल काम किया है अभी तक रिकवरी की फ़ील्ड में पाँच साल हो गए हैं मैं यह जानना चाह रहा था कि क्या बोलते हैं आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आ सकते हैं क्योंकि हम हम ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है आपकी क्या बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन के ऊपर इस्किल के ऊपर तो आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आ जाइए फिर अपन उसके रिगार्ड में सैलरी के रिगार्ड में बात कर लेंगे ठीक है तो आप कब आ सकते हैं फिर इंटरव्यू देने आप कल आ जाइए तीन बजे के आस पास दिन में मैं आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दूँगा यही है ना आपका व्हाट्सएप नंबर

थैंक यू